हा अॼुकल्ह ॾाढी तकलीफ़ थी पेई आहे मिट माइटनि जे कमु में मिटी माइटियुनि जे मतलबु जूनागढ़ खे नंढो शहर में मतलबु छोकिरियूं अॼुकल्ह जूं ॾाढा नख़िरा कनि थियूं उन्हनि खे सुहिणो पति खपे करोड़पति खपे पाणि भले ग़रीबु हुजनि पाणि भले भाड़े जे मकान में रहंदी हुजनि त बि उन्हनि खे भई मकानु पंहिंजो हुजे ओतिरो काफ़ी काने मकानु बंगले टाइप सुठो हुजे सुठे एरिआ में हुजे उहो सभु ॾिसनि थियूं पाणि भले नंढे शहर जूं हुजनि सभु पाणि जूनागढ़ खे बि गामणो थी समुझनि पेयूं त हिते तकलीफ़ आहे त हिन खां नंढे नंढे शहरनि में नंढे नंढे गामणनि में केॾी वॾी तकलीफ़ हूंदी खेती न करे ऐं ज़मीन हुजे पर खेती न करे अहिड़ो सभु चइनि थियूं दुकानदार जहिड़ो तहिड़ो धंधो न हुजे वॾो तमामु धंधो हुजे या सरकारी नौकिरीआत खपे कार खपे भाई भा भाउ भेण न हुजनि या सफ़ा घटि हुजनि या उन्हनि जी बि शादी थी वेई हुजे अहिड़ो चाहिनि थी छोकिरी अॼुकल्ह जूं डांस कंदो हुजे गुटका माओं न कंदो हुजे खाईंदो हुजे त इहो सभु समस्याऊं ॾाढियूं दिन ब दिन प्रतिदिन वधंदी थी वञनि पेयूं त अॼु मतलबु पाणि थोरी छोकिरियूं घटि पढ़ियल हुजनि त बि उन्हनि खे वधीक पढ़ियल लिखियल छोकिरो खपे ॾह ॿारहां पढ़ियल छोकिरो पसंदि नथी कनि त चारि पंज जो लख पैकेज वारो नौकिरीअ वारो हुनखे घटि थो लॻे छोकिरियुनि जी संख्या घटि आहे त इनकरे मतलबु इन्हनि जा नख़िरा वधीक में वधीक सहन करिणा था पवनि अगरि बाए चांस कंहिंजी शादी थी थी वञे त हुनखे त उहे दबाइनि थियूं भई असां हली वेंदासीं या अकेलो अलॻि अलॻि थी रहे माउ पीउ न हुजे अहिड़ो उहो सभु चइनि थियूं माउ पीउ त हुजे उहो किथां ईंदो छोकिरो माउ पीउ सां गॾु न रहंदो त छा कंदो छोकिरो दुकानदार तमामु सुठे नमूने रोज़गार हले थो त बि हुनखे छोकिरी मिलण में ॾाढी तकलीफ़ थिए थी त इहा सभु अॼुकल्ह इहे समाज जा ॾाढा वॾा नुक़सानु आहिनि छोकिरीयुनि छोकिरियूं पाणि खां पाणि सावरियूं हुजे त बि हुनखे तमामु सुहिणो पति खपे हिन सभु समस्याउनि जो कीअं समाधानु कटिजे ॾाढो ॾुखियो कमु थी पियो आहे अॼुकल्ह जी मिटी माइटी ॾाढियूं घटि थी थियनि वॾी उमिरि जी छोकिरियूं वेठी आहिनि वॾी उमिरि जा ॾाढा छोकिरा वेठा आहिनि पर तंहिं हूंदे बि उहो कोई मतलबु छोकिरी वारा कोई समाधानु नथा कनि पिया ऐं कुझु लह मिट नथा कनि कंहिं ॻाल्हि घटि वधाई नथा हलाइनि पिया त हुनजो ॾाढो वॾो वॾी तकलीफ़ वारो कमु आहे त स माण्हुनि खे समुझणु खपे छोकिरी जे माउ पीउ खे बि समुझणु खपे के भई अॼु अॼु न कराईंदासि त अॻिते हली हिन खां वधीक कॉम्प्रोमाइज़ करणो पवंदो त समुझी करे ऐं ध्यानु ॾियणु खपे त वधीक सुठो रहंदो